मैंने हाल ही में अभी एक नया मोबाइल लिया है जिसका नाम है सैमसंग एम फिफ्टी वन और ये मैंने अभी तक का बेस्ट मोबाइल लिया है इसकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं कि यह इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है और इसमें फोर कैमराज़ जो है बैक में दे रखे हैं प्लस टू फ्लैशलाइट्स हैं और इसमें फ्रंट कैमरे भी दो दे रखे हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कैमरा क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है सैमसंग की वैसे भी हम जानते हैं कैमरा क्वालिटी भी बेस्ट आती है और हैंडसेट भी बहुत स्लिम ट्रिम है और स्लिम हैंडसम के साथ साथ डिस्क में जो कलर जो टच स्क्रीन आता है वो भी एकदम हंड्रेड परसेंट वर्किंग वाली आता है कि हम इसको जरा सा भी हम कहीं से भी साइड से या अगर स्लाइड पोजीशन से भी देखते हैं तो हमको वो ब्लर नहीं दिखता है सेकंड इसमें बहुत अच्छी चीज है इसकी जी बी मेमोरी है हम इसमें कितना भी डेटा सेव कर सकते हैं इनबिल्ट इसमें टू फिफ्टी सिक्स जी बी वाला मैंने लिया है तो मैंने काफी मूवीज भी रख रखी है मेरे बड़े बड़े वीडियोज़ रहते हैं मेरे स्कूल कॉलेजेज के बच्चों के वीडियोज़ हैं वो भी मैंने अच्छे से स्टोर कर रखे हैं और इसमें कभी भी मोबाइल हैंग होने की प्रॉब्लम मैंने अभी तक तो इतने दिन में फेस करी नहीं है क्योंकि मैंने सुना था कि सैमसंग के मोबाइल में कभी हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आती है तो मैंने वो बिल्कुल देखा कि मुझे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पिछले मोबाइल के कंपैरिजन में चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ट्वेंटी फोर हॉवर्स में उसको एक बार चार्ज करना पड़ता है और मैं कितना भी उसको यूज करूँ पर ये पूरा ट्वेंटी फोर हॉवर्स मुझे बैटरी इसका पिकअप है तो दे देता है तो मुझे सेकंड टाइम रिचा चार्ज करने की आवश्यकता दिन चौबीस घंटे बाद ही पड़ती है और इसमें बहुत सारे थीम्स वॉलपेपर्स भी इनबिल्ट बहुत सारे आए हैं एप्लीकेशंस बहुत सारे इनबिल्ट आई थीं और सबसे बेस्ट इसका है एक तो लुक वाइज़ भी अच्छा है छोटा पीस है और मुझे इसके कमरे क्वालिटी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं